हिक जनवरी ॿ हज़ार चार पंज जनवरी उणिवीह सौ इक्यासी पंद्राहं जनवरी उणिवीह सौ असी छह ऑगस्ट उणिवीह सौ पंजहतरि छह डिसेम्बर उणिवीह सौ असी